मैंने कुछ ही समय पहले एक ट्रॉली बैग ख़रीदा था जिसका मेरा अनुभव बहुत ही नकारात्मक रहा क्योंकि यह ट्रॉली बैग बहुत जल्दी टूट गया था यह ज़्यादा भारी सामान काे नहीं उठा सकता था और इसमें मुझे सिर्फ़ छः महीने की गारेंटी मिली थी जब कि बाक़ी जो कंपनी के ट्रॉली बैग थे उनमें वह पाँच सौ सॉरी पाँच वर्ष की वॉरन्टी दे रहे थे जिस में किसी भी समस्या होने पर वे उस बैग को सुधारते या रिप्लेस कर देते उसी प्रकार मैंने जो ट्रॉली बैग लिया था उसकी चेन भी बहुत जल्दी टूट गई थी इस लिए मुझे वह पसंद नहीं आया था और वह उसके जो व्हील्स थे उसके जो चक्के थे वे इस्मूदली नहीं चलते थे सॉफ्ट से नहीं चलते थे वे बहुत आवाज़ करते थे इस लिए मुझे मेरा ट्रॉली बैग जो मैंने लिया वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया उसका मेरा अनुभव नकारात्मक रहा